हाँ मैं विशेष रूप से सुंदर चढ़ायी वाले स्थानों का वर्णन कर सकता हूँ जैसे रणथंबोर है जहाँ देखने में अत्यधिक सुंदर है और अद्वितीय चढ़ाई वाला स्थान है जहाँ मैं जा चुका हूँ मैं वहाँ का अनुभव कर चुका हूँ चढ़ने का देखने का वहाँ देखने से वादियों को देखना अच्छा आये अत्यधिक सुंदर है और उसको महतीर्थ गणेश जी का मंदिर है जिसको देखते ही लोगों का सुन्दरता पता चलता है कितनी सुंदरता है यहाँ और काफी चढ़ाई वाला स्थान है चढ़ते चढ़ते पैर थक जाते हैं यहाँ पर इसलिए यह काफी अत्यधिक ऊँचाई पर है और वहाँ से ऊँचाई से आसपास के एरिया को देखना अत्यधिक सुंदर लगता है